दौड़लासंँ हमरा बहुत लाभ मिलेए छै दौड़ए लऽ जाइ छिऐ तऽ हमर वजन कम होए छै हमर शरीर स्वस्थ रहए छै भरि दिन हम काम सब नीकसंँ करए छिऐ आओर चैनके नींद आबए छै दौड़ केलासंँ बहुत अच्छा लागए छै आओर दौड़लासंँ शरीर ठीक रहए छै कोनो रोग बीमारी उत्पन्न नहि होए छै जेकि हर आदमीके केना चाही दौड़ हमरा सबके लिए बहुत अच्छा छै दौड़लाके बाद आबएके बाद हमरा सबकेँ बहुत अच्छा महसूस होए छै जे हमसब लागए छिऐ बहुत नीक लागि रहल छै जे हमरा सबकेँ कोनो रोग बीमारी उत्पन्न नहि होए छै दौड़लाके बाद हमसब मानसिक कोनो हमरा सबकेँ कोनो एहन तरहकेँ बीमारी नहि होइ छै नहि माथा दर्द नहि सिर दर्द कोनो तरहकेँ नहि दौड़लाके फायदा हमरा सबकेँ पेट कम होइ छै आओर बॉडी शरीर फिट रहए छै